کچھ توہمات ایسے ہیں جن کے بارے میں جو میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ بھوت پریت پر یقین کرتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں جس کے لیے یہاں کے بڑے بڑے پاکھنڈی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ یہی کام کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ ہم نے کچھ بھوت پریت کو دیکھ لیا ہے یا کچھ غلط غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے ان کی زندگی خراب کرتی ہے یا ان کی طبیعت بےحال رہتی ہے یہ صرف ان کا وہم ہوتا ہے بلکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے سے ایک عام انسان کو بچنا چاہیے اور ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دینا نہیں چاہیے بلکہ ہم تمام لوگوں کو ان توہمات سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنے علاقے میں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ جو توہمات پر یقین رکھتے ہیں ان کو اس یقین کو توڑا جائے اور حقیقی زندگی میں جینا شروع کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں اور ان سب چیزوں سے بچ سکیں